آج كے اس جديد دور ميں ٹيكنالوجى تيزى سے ترقى كر چكى ہے جيسے كہ آدمى چاند تک پہنچ چكا ہے ہم گھر بيٹھے ہر آدمى اس كا اچّھے سے اچّھے فائدہ أٹھا رہا ہے ہم گھر بيٹھے آن لائن بكنگ كر سكـتے ہيں يا اپنے عزيز و اقارب سے فون پر ملاقات كر سكتے ہيں سب جنے اسمارٹ فون يوز كر رہے ہيں ٹكٹ بُک كرا سكتے ہيں یہ كسى بھى چيز كے بارے ميں معلومات حاصل كرسكتے ہيں ٹيكنالوجى كى وجہ سے ٹيكنالوجى كى وجہ سے ٹيكنالوجى كے اوپر لوگ عادى ہو چكی ہے ٹيكنالوجى كے ليے ہاں ہر ايک آدمى ٹيكنالوجى كا عادى ہو چكا ہے اِس سے گھر پر بيٹھ كے آن لائن جاب كر رہے ہيں آن لائن ملاقات كر رہے ہيں آن لائن شاپنگ كر رہے ہيں آن لائن پروڈكٹس منگا رہے ہيں گھر بيٹھے ہر چيز ٹيكنالوجى كى وجہ سے ہو رہى ہے ياں تک كچھ لوگ چاند پر ہی بھى پہنچ چكے ہيں ٹيكنالوجى كى وجہ سے